आबाद मावनायनि आंनि मोजां मोननाय बिथिंफोरा जाबाय माइ गायनाय माइखौ जोङो फार्स्ताव हालेवनानै खामार होनानै गायनाय जायो आरो माइखौ गायखांनानै बिनि उनाव मोनबा हायो हाखांनानै जोङो बे हायावनो दस्रा आबादफोरखौ मावनो हायो बेफोरनो आंनि आबाद मावनायनि मोजां मोननाय बिथिं आबादनि गासैबो बिथिङा आंखौ गोजोन होयो मोनोना जोङो आबाद बायदिसिना आबाद मैगं थाइगं गायनानै जोङो जिउखौ जोंनि जिउ खुंनायाव माने गोरलै जायो माने जोङो बायदिसिना मैगं थाइगं मोननो हायो आबाद मोनफ्रोमबो दिनावनो जोङो बे फोथारावनो दिनै मायबो मोनदों मैगं थाइगं बायदिसिना बेसादफोरखौ जोङो फाननानैबो जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो